हैल्लो हां जी ओह् तिल्ले दी कड़हाई करानी ही शर्ट पर ते होर नूटे आह्ली ते फुल्लें आह्ली दा अलग अलग रेट न अच्छा में बूह्टे आह्ली कड़ाह्नी ऐं गले गी कड़वानी तीरे गी कड़वानी ते बाहियें गी कड़वानी पूरी कमीजा बिच्च बूटियां पानियां उप्पर अगली साईड पंज सौ पूरे अच्छा ते घट्ट नी करने तुसें अच्छा नेईं घट्ट करी लैओ थोह्ड़ा जेहा बड़ा जैदा ऐ कदूं तक्कर कड्ढी देगे फिर मिगी ते जल्दी गै चाहिदा हा ठीक ऐ चलो में कल तक्कर मिगी देई ओड़ेओ ठीक ऐ